हाँ भैया हमें एक मोबइल चाहिए था वीवो का मोबइल चाहिए था वीवो का मोबइल चाहिए था हमें

कितने रेंज में मिल जाएंगी नहीं थोड़ा सस्ते में लगाइए न पंद्रह हजार बहुत ज़्यादा बोल रही हैं इतना तो मैं दे भी नही पाऊँगी हमारे पास है भी नही इतना थोड़ा हल्के में मतलब मिल जाती सस्ती तो अच्छा था

हाँ तो आ तो जाएँ सोच रहे थे कि थोड़ा मतलब सस्ते में मिल जाता तो ठीक होता क्योंकि मोबइल पास हमारे हमारे पास है भी नही इतना पैसा भी नही हो पा रहा है कि हम ले लें इसलिए ये बोल रहे थे कि आप थोड़े सस्ते में दे दीजिए तो अच्छा होता हम ले लेते इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको भी नही ई एम आई का है तो कितने में देंगी आप क्या करेंगी बताइए दस हजार ज़्यादा बता रही हैं पाँच हजार के रेंज में बोलिए न आप उतना बजट भी बन जाएगा हमारा

हलो पाँच हजार के रेंज में बोलिए न इसलिए कि हमारे पास पैसे है नहीं बस इतना ही है थोड़ा कम में देंगी तो मैं ले लूँगी कितनी दूर पर है कहाँ पर है आपकी दुकान जहाँ कि मैं पहुँच पाऊँ हाँ थोड़ा थोड़ा कम में ही लगाइएगा इसलिए कि मैं लूँगी मेरे परिवार वाले और सब लेंगे तो इसलिए मोबाइल लेना जरूरी है इसलिए मैं बोल रही हूँ हाँ जैसे कि हमारे फैमली वाले हैं और परिवार में हैं सबको लेना है न कोई मैं ही नही ले रही हूँ बहन है मेरे भाई हैं मेरी ननद वगैरह सब हैं लेने के लिए तो सभी लेंगी एक एक मोबाइल सब को चाहिए तो इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप सस्ते में थोड़ा दे देती तो अच्छा है जैसे कि दो हजार के रेंज में आ जाता तो ठीक रहता दो ढाई हजार तक पड़ जाए तो ठीक है अब देखो दस हजार आप बहुत ज़्यादा बता रही हैं तीन हजार नहीं दो हजार बताइए दो हजार के रेंज में हो तो मैं ले लूँ दस हजार है